खेती तो करना चाहिए खेती करने से हम लोग का ही पेट भरता है नहीं खेती करेंगे तो खाएंगे क्या बहुत आदमी हैं जो खेत रहते हुए वो खेती नहीं करना चाहते हैं जिनके पास जैसे हम लोग के पास खेत नहीं है लेकिन हम लोग का खेती करने का मन करता है कि हमारे पास खेत रहता तो एक एक उगाते वह उगाते यह फसल करते वो फसल करते लेकिन हम लोग के पास खेत नहीं है खेत रहने से बहुत सारे बिजनेस हो गए उसमें खेत में बिजनेस कर सकते हैं वह हरे हरे सब्ज़ी हरे हरे अनाज उगा सकते हैं तो बहुत आदमी हैं जो खेती तो करना चाहिए खेती करेंगे तो अनाज देती ही अनाज से हर एक आदमी का पेट भरता है तो अनाज उगाना चाहिए नहीं उगाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या वह जिनके पास बहुत सारे आदमी हैं जो उनके पास खेती है वे करना नहीं चाहते हैं जिनके जिनके पास वे सोचते हैं मेरे पास रहता तो बहुत उगाते यह उगाते वह उगाते फसल करते तो खेती तो करना ही चाहिए हर इंसान को खेती करना चाहिए थोड़ा हो चाहे बहुत हो खेती करना चाहिए खेती रहने से बहुत अच्छे हैं बहुत आदमी हैं जो

रहते हुए भी खेती नहीं कर पाते हैं ऐसे पड़ता ही पड़ा छोड़ देते हैं खेतों में लेकिन हम लोगों के पास तो खेती नहीं है खेती रहने से खेती करते हैं किसान बनते लेकिन हम लोग के पास नहीं है हम लोग का जो भी है उतना ही में हम लोग ख़ुश हैं उतना ही में कुछ हरी सब्ज़ी उब्जी लगाके खाते हैं खेती करना चाहिए